بینک کے ساتھ تو ہمارا کچھ تجربات یہ ہے کہ بینک میں کام بینک میں جو کرمچاری ہوتے ہیں وہ تو پہلی بات تو کچھ کرمچاری اچھے ہوتے ہیں کچھ کرمچاری خراب بھی ہوتے ہیں اگر بینک میں کوئی انسان پیسہ لکالنے کے لیے جاتا ہے تو بہت سارے بہت سارے جو پیسے لکالنے والے ہوتے ہیں وہ اسکشت لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ گاؤں گھر میں جو بینک رہتا ہے اس میں زیادہ تر آدمی پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو اس میں ہوتا ہے کیا ان لوگ کے ساتھ یہ مسئلہ پیس آتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں کہ اپنا فارم صحیح سے بھر فارم خود سے بھر نہیں پاتے ہیں تو وہ لوگ وہاں پہ جانے کے بعد دوسروں کو بولتے ہیں کہ تھوڑا فارم بھر بھر دیجیے میرا تو یہ کچھ مسئلہ میں نے فیس کیا ہے اپنے تجربات میں اور یہ کہ پیسہ لکالنے کے لیے جاتے ہیں تو مجھے لائن میں لگنا پڑتا ہے تھوڑا اور لائن میں لگنے کے بعد ہی بینک کرمچاری کچھ پیسہ وغیرہ لکالتا ہے اس کا تو ان کا تھوڑا سا بولی روایکہ پیار والا نہیں رہتا وہ تھورا اکڑ کے بولتا ہے اکڑو ٹائپ میں اس طرح بینک کو اور اپنا رویات نہیں رکھنا چاہیے اس سے تھوڑا یہ ہوتا ہے گلٹی فیل ہوتا ہے اور جو کسٹمر کے ساتھ اس کا روب صحیح نہیں رہتا ہے ایسے تو بینک ہمارے لیے بہت ضروری ہے جس میں ہم اپنا پیسہ کو کہیں بھیج ویج سکتے ہیں جو ہمارے ایمرجنسی میں بہت کام آتا ہے تو میرا تجربہ جو ہے کچھ یہیں ہے اور جو گاؤں کے لوگ جو ہے یہ مسئلہ پیس آتا ہے ان لوگوں کے ساتھ وہ لوگ جو ہے نا فارم نہیں بھر پاتے ہیں صحیح سے جیسے نکاسی کے لیے جو فارم ہوتا ہے وہ فارم خود سے نہیں بھر پاتے ہیں تو وہ دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں انڈپینڈنٹ نہیں رہتے ہیں تو یہی سب کم سے کم اتنا پڑھنا چاہیے کہ جس میں اپنا کوئی کام کر سکے